میں نے اردو زبان گھر کے ماحول سے سیکھی ہے بچپن سے اردو بول چال کہانیاں اور ادبی گفتگو سنتے ہوئے یہ زبان میرے لیے ایک فطری اور جذباتی اظہار کا ذریعہ بنی اردو سے میرا تعلق صرف زبان نہیں بلکہ تہذیب ادب اور روایت سے جڑا ہوا ہے اردو زبان کے ساتھ میرا تجربہ بہت خوشگوار رہا ہے چاہے وہ غالب کی شاعری ہوں منٹو کی کہانیاں ہوں یا فیض کے انقلابی اشعار اردو نے ہمیشہ دل کو چھو لینے کا فن سکھایا مجھے اس زبان کے تہذیبی فکری اور تخلیقی پہلوؤں سے بہت لگاؤ ہے اور میں مسلسل اس کے علم کو بہتر بنانے کے کوشش کرتا ہوں تاکہ قارئین اور لکھنے والوں سے گہرے تعلق میں آ سکوں